जय झूलेलालु सांईं अचो अचो अचो हिकुदमु सुठो हालु आहे अचो अचो सांईं विहो अचो हुकुमु ॾियो कहिड़ी सेवा कयूं तव्हां जी अच्छा अच्छा घणनि ॾींहंनि में घुमिणो अथनि त घटि में घटि टे ॾींहं त लॻंदव हुते घुमण जे लाइ हा वञण में वञण लाइ वजरेशवरीअ में तव्हां खे अधु ॾींहुं लॻी वेंदो अचण लाइ अधु ॾींहुं ऐं घुमण में हिकिड़ो ॾींहुं खपे वरी राति जो माण्हू रेस्ट कंदो आहे हुते ऐं टियों ॾींहुं तव्हां खे बारवी डेम में सुबुहु आहे गाॾी वठी हलंदी राति जो तव्हां खे अठें नवें बजे ताईं खाराइ पियाराइ जिते होटल में चवंदव रोटी पाणी खाराइ करे ॾहें बजे घरु सांईं छह ॼणनि जे लाइ त कंफर्टेबल गाॾी त सभिनी खां कंफर्टेबल इनोवा थींदव या जाइलो ऐं थोरे घटि रेट में खपेव त अर्टिका मिली वेंदव सी एन जी पर मुहिंजे हिसाब सां जाइलो सभिनी खां सुठी रहंदव ऐं कंफर्टेबल रहंदव साहिब सांईं वजरेशवरी ऐं बारवी डेम में टे ॾींहं मिलाइ करे तव्हां पकिड़े हलो तव्हां टीहनि खां छटीहनि हज़ारनि जे विच में लॻी वेंदा हुन खां पोइ तव्हां खे ड्राइवर जी रोटी ॿिनि वेलनि जी तव्हां खे बंदोबस्त करिणी पवंदी या वरी तव्हां पंज सौ रुपया ॾींहं जा हुन खे रोटीअ जा ॾेई छॾींदव हुन खां पोइ ईंदे वेंदे जिते बि टोल लॻो कहिड़ी बि पावती लॻी उहे पैसा तव्हां खे भरिणा आहिनि ऐं ॿ ॾींहं जो ड्राइवर तव्हां सां गॾु हूंदो हुन जे राति जे रहण जो बंदोबस्त उहो तव्हां खे करिणो आहे हा हा हा हा साहिब टेटीह हज़ार मां गाॾीअ जा वठंदोमांव हुन खां पोइ टोल अलॻि ड्राइवर जो खाधो अलॻि पोइ तव्हां खारायोसि या पैसा ॾियोसि हुन जो राति जो रहण जो बंदोबस्त तव्हां खे करिणो आहे तव्हां सां गॾु ई हूंदो सॼी देर सांईं मां छटीह वठंदोमांव पंद्रहं सौ रुपया ड्राइवर जो खाधो पकिड़ो हुन खां पोइ जेको तव्हां खे टोल लॻो सभु हुन में ईंदव राति जो रहण जो बंदोबस्त ड्राइवर जो तव्हां जो आहे सांई तव्हां खां वधि में न हमेशा जेको हूंदो उहो तव्हां खे पहुची वेंदो न हा सुभाणे न ॿुधायो न साहिब हा हा अॼु ई ॿुधायो न वरी मूंखे ॿियो भाड़ो अची वञे त पोइ छा मां तव्हां जे आसिरे वेही रहां तव्हां येस कयो या नो कयो सुभाणे ताईं वरी मूंखे ॿियो ग्राहकु अचे त पोइ मां काॾे वञां हा त साहिब मूंखे मूंखे तव्हां मूंखे तव्हां कलाक ॿीं में ॿुधायो न ॿियो जो कस्टमर अची वञे शाम जो त पोइ मां न त पोइ हुन खे फेराइंदुमि न अगरि तव्हां जे आसिरे वीहां हुनखे बि छॾे ॾियां तव्हां बि न कयो त पोइ मुहिंजो धंधो ख़राबु थी वेंदो न हा हा ठीक आहे ठीक आहे सांईं जय झूलेलालु जय झूलेलालु